क'क्राझार सहरनि लाइमोनफोरनि जेंनायाथ' गोबां दंबावो सोरबा फरायनानैबाबो खस्थ' मस्थ' फरायनानैबाबो साख्रि मोनाखै सोरबा फरायनानैबाबो थाखा फैसानि जेंनायाव साख्रिखौ लानो रोङाखिसै सोरबा सार्टिफिकेट फरायनानै डिप्लमा लानायबाबो साख्रि नागिरनानै लानो रोङाखै दा बेफोरबादि जेंनानि थाखाय जोंनि ओनसोलि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै नायबिजिरनांगौ जोंनि गिबि जेंनायानो जाहैबाय बेकार थानाय लायमोनफोरखौ साख्रियाव सोसननांगौ सोरबा स्पर्टसावबो ओरैनो स्पर्टस गेलेनानैबो बेकार थाग्राफोर दं सोरबा थाखा फैसानि अभाबाव न'वाव ओरैनो गोलैसोनानै थायो थिग बेफोरबायदिनो जेंनानि थाखाय दैदेनगिरिफोरा जाहाथे फैनानै रायजो राजा नख'रफोरजों रायलायनानै समादान खालामनो हायो बेनो आं सानो गिबि जेंनाफ्रा सोरबा फोरोंनो फरायनोबो गोहो दंबाबो फरायना सोरबा फरायना सरि फरायनो गोसो दंबाबो थाखा फैसानि फाइनानसियालनि प्रब्लेमनि थाखाय न'नि नख'रनि अबस्थानि थाखाय फरायनो मोनजोबा दा बेफोर बुस्तुखौ सरखारा फैनानै लकेल सरखार फैनानै बेफोरखौ नायनानै जाहाथे बे जेंनाखौ सुस्रांलांनो हायो बेखौनो आङो सानो गथ'फोरनि फरायनाय जोंनि युथनि लायमोनफोरनि जौगालांनायानो जोंनि हादोरनि जोंनि हारिनि जोंनि जोंनि जातिनि फारसे मोनसे बेयो मोनसे डेभलप होननानै आं सानो इयुनाव सासे जाहाथे गावसोर आलो गोजोन साख्रि बाख्रि मावनानै फराय फरायनानै मोजां साख्रि मावनानै मोजां मथे जौगालांनो हायो बेखौनो साननो हायो बे बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ बेनो मेन जेंना बेनो गिबि जोंना हिसाबै आं साननानै लायो